हमरा आरके गाँव घरमे तऽ सभ आजकल पे फोन चलबै छथि पे पे फोनसँ ही सभकोइ सभ कारबार करै छै जकरा कैश नहि रहै छै तऽ पे फोन द्वारा कैश नहि दै छै कैश द्वारा कतहु जा कऽ ओतय जा कऽ पैस अथी कैश दै छै ओ पे फोन द्वारा हमरा आरकेँ सभ तरहके सुविधा छै एखनि पे फोन द्वारा पे फोनसँ ही काम निकालै छै दोकान दोकान दोकानमे भी पे फोन छै ओ बहुत तरहके मॉलमे भी पे फोन छियै हर चीजके दोकानमे फेर पे फोन छै किराना दोकानमे पे फोन छै मनिहारा दोकानमे पे फोन छै इसभ तरहके दोकानमे पे फोन छै लेकिन पेए फोने द्वारा सभ काम होइ छै हमरा आरके पे फोन द्वारा कभिओ पैसो निकालि लै छै पैसो कोइ काटि लै छै पे फोन द्वारा हमरा आरके पे फोन द्वारा कोइ पैसो काटि लै छै पैसो निकालि लै छै एना नहि होना चाही आओर आओर कोन तरहके दिक्कत भी नहि होना चाही अब पे फोन द्वारा

तऽ ओ कैश नहि रहै छै तऽ पेए फोन द्वारा सभकिछु करै लए पड़ै छै सोना आर चाँदीके भी काम कारबार करै छै पे फोन द्वारा हमरा आरकेँ करय लए पड़ै छै पे फोनसँ पे फोन ही निकलि गेल छै अइसन तरहके अभी पे फोनेसँ सभ कारबार होइ छै हमरा आरकेँ पे फोन द्वारा सभके कपड़ा लत्ता हेन टेन किराना दोकान मार्केट उर्केट माॅल तॉल सभकिछुमे जाइ छियै किराना दोकानके सुविधा सभ अथी पे फोनके ही दो सुविधासँ दोकानमे जाइ छियै